मेरी बाइकिंग ट्रिप का काफ़ी अच्छा एक्स्पीरेंस रहा है हालाँकि कि मेरे से ये एक नज़ारा पॉइंट पड़ता है नज़ारा व्यू पॉइंट भैंसाघाट मेरे ख्याल से लगभग अस्सी से नब्बे किलोमीटर है हम सब मतलब हम चार दोस्तों ने मिलके ट्रिप प्लेन की थी तो रास्ते में बाइक से गए थे मस्त खाना पीना खाना पीना तो हम लोग खाना हमेशा ढाबे में प्रफर करते हैं क्योंकि ढाबा का खाना बहुत ही बढ़िया होता है मेरे हिसाब से और अच्छा रहता है स्वस्थ खाना रहता है कोई उसमें ज़्यादा ऐसे मतलब बेकार तरीके से बनाया जाता है अच्छा अच्छे से बनाया जाता है हाईजीन को मेंटेन करके खाना बनाया जाता है हाँ ये बात है अगर ज़्यादा बाइक चला लो तो कंधे और पीठ में दर्द हो जाता है बट वो है कि जब हम कोई जगह पहुँच जाते हैं वहाँ पहुँच के सब आराम बिलकुल अपने आप दर्द गायब हो जाता है क्योंकि पेहले थोड़ा टाइम लगता है गाड़ी चलाने में जाओ जाओ जाओ तो उस उस दौरान थोड़ा दुखता है कमर वगैरह में कभी कभी दर्द आ जाता है उस हिसाब से बट ये है कि दोस्तों के साथ रहो और अब ऐसे हंसी मजाक मस्ती चलती रहती है तो इतना समझ में नहीं आता है और सड़क के किनारे तो बस यही है जहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ खा लेते हैं ढाबे वगैरह में खाना पीना और वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा अनुभव रहता है ढाबे में खाना पीने का और बाइकिंग ट्रिप में बहुत ही अच्छा एक्सपिरेंस है मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए बाइकिंग एक बार तो लाइफ में अच्छी लम्बी अभी हम लोग सोच रहे हैं मनाली से लेह लद्दाख की ट्रिप का तो अगर वहाँ की ट्रिप होती है तो वो बहुत ही हमारी लाइफ की सबसे लम्बी ट्रिप होने वाली है जो कि बहुत ही बढ़िया होगी तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि सबको ट्रिप करनी चाहिए आपको ऐसा है कि आप जब ट्रेवल करते हो घूमते हो तो आप अपने आप को इनर्स को को पहचानते हो आप अपनी इनर सेल्फ को पहचानते हो कि आप क्या हो और नए लोगों से मिलते हो नए कल्चर को जानते हो नए ट्रेडिशन जानते हो आप और बाइकिंग ट्रिप ऐसा है कि आप एडवेंचर आपके जीवन में तो मेरे हिसाब से लोगों को एडवेंचर करते रहना चाहिए मेरे मेरे को तो ऐसे लम्बी लम्बी बाइकिंग ट्रिप बहुत पसंद है अब तक कि सबसे लम्बी बाइकिंग ट्रिप थी लगभग दो सौ किलोमीटर की वो थी मेरे घर से लेके मैहर तक की हमारा घर यहाँ जबलपुर मध्य प्रदेश से लेके मैहर तक मैहर में एक टेम्पल है वहां मैहर माता का वहाँ तक की हमारी ट्रिप थी तो हम लोगों ने यहाँ से जो शुरू की थी ट्रिप रास्ते भर मतलब पूरा रास्ते इतना बढ़िया था पूरा प्रकृति को ऐसे अपने अन्दर लेते हुए जा रहे थे खुद प्रकृति का एक एक नज़ारा देखते हुए जा रहे थे बहुत ही बढ़िया था और हमारा जो वहाँ पे ऐसे जब गए थे तीन चार लोग पहले जाते समय थोड़ा लगा था कि हाँ कमर दुख रही है ये हो रहा वो हो रहा है बट दोस्तों के साथ रहो हसी मजाक चलती रहती है न तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती है तो आप आराम से जा सकते हो और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत ही बढ़िया लगता है ऐसी लम्बी लम्बी ट्रिप जो होती है ऐसी लोगों को करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से और बहुत ही बढ़िया रहता है और बाइकिंग ट्रिप तो मेरा बहुत ही मतलब लव होता है प्यार है भाई बाइकिंग ट्रिप तो मेरा और जीवन में मैं करूँगा बाइकिंग ट्रिप अच्छी लम्बी लम्बी अभी देखो हमारा जो प्लेन बना है मनाली से लेह लद्दाख का वो वाली ट्रिप हम करेंगे पहले उसका एक्स्पीरेंस होता है तो मैं फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करूँगा हर जगह कि बहुत ही बढ़िया है और लोगों लोग भी करते हैं बाइकिंग के साथ साथ मोटो व्लोगिंग वगैरह हम लोग भी करते हैं व्लोगिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छा एक्स्पीरेंस रहता है जब ये सारी चीज़ें आप करते हो आप नार्मल देखते हो तो और एक जो होता है न कि अपनी मेमोरी बनती जाती है तो मेरे हिसाब से जो है कि आप अगर बाइकिंग ट्रिप कर रहे हो तो आप विडियो ज़रूर बनाए क्योंकि वो आपके एक मेमोरी बन जाती है आप पाँच से दस साल बाद पंद्रह साल बाद जब आप देखोगे जब आप बूढ़े हो पच्चीस साल बाद तो वो सारी चीज़ें आपको याद आएगी वो सारी मेमोरीस आपको रिकॉल होंगी याद आयेंगी तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो बहुत ही प्यारी होती है बाइकिंग ट्रिप मेरे हिसाब से